جیسے کہ مجھے پرندوں کا بہت زیادہ شوق ہے اس لیے میں نے اپنے گھر کے پیچھے ان کے پرندے آ جائیں ان کے لیے دانہ اور پانی رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دانہ اور پانی دیکھ کر آتے رہتے تھے اور ان کو دیکھ کر مجھے بھی کافی زیادہ اچھا لگتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں ان کا پیٹ بھر پا رہا ہے میری وجہ سے مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی اور جب وہ آتے تھے ان کا ان کی آنے جانے کی چہل پہل سے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا اور مجھے پرندے بہت زیادہ شوق ہے پرندوں کا تو جب وہ آتے تھے اور کھاتے تھے پیتے تھے رہتے تھے وہاں پر مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا اور دو تین پرندوں نے وہیں پے ہی میرے گھر کے پیچھے ہی دو تین پیڑ ہیں تو اس پہ گھونسلے بنا لیے تھے جو کہ بہت زیادہ سندر سندر لگتے تھے اور ان کے چہل پہل سے بہت اچھا رہتا تھا